दा मोसौ मोसा फिसिनायनि बेलायाव माने मोसौआ थ' जेसेबां माने गांसो मोजां मोनजायो इसेबां मोजां जायो

जेसेबांनाखि गांसो मोथां मोनजायो इसेबां बे मोसौ गायफ्रा गाइखेर ओंखारो आरो दा बेवहायबो जथ्न'नि सायाव आरो मोसौ मोसा फिसिनायाबो जथ्न'नि सायाव जेरैहाय गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर बिराद सानदुं जायो बे सानदुं जानाय बेलायावथ' खननै लोङो मोसौआ जेनेबा दस्था एगार'था समाव खेबसे बेलासियाव थिनथा सारिथा समाव खेबसे बिदि खेबनै गाहाम दौनाङो आरो आरो जेसे मोसौखौ माने आबोर खालामो एसे मोजां आरो मोसौ गायफ्रा माने जेसे गाइखेरफोर ओंखार होनोबा बिदिनो जथ्न'नि सायाव मोजां मोजां बिदिनो दानाफोर होनो हानांगौ बै जेनेबा कबि गांखंफोर मुला बिलाइफोर आरो बै हाग्रा बंग्रानि दुमब्रु बिलाइ आदुमब्रा बिलाइ बिदिनो औवा बिलाइफोर बेफोरबायदि बिफांनि बिलाइफोर बा गांसो जेनेबा गांसोफ्रा दङब्ला बिदिनो नायै नायै खास्लायबाय थानांगौ जाहैबाय दा बेफोरबायदि खास्लायोबा माने मोसौ गाइखेर होग्राया मोजां जायो आरो ओमफ्राय गाइखेराबो साबसिन ओंखारो गांसो मोनजा थाराबाथ' फ्राय गाइखेरखौनो होनो नागिरा ओंखारा बेनिखायनो गांसो जाहोनाय दै दौनाया थिग नांगौ आरो बेराफारसे दानि मुगायावथ' खायसे खायसे माने मेडिसिन मुलि बायदिसिना हाग्रा मुलि माबा मुलि सारो दा बेफोरावबो माने फोथारफ्राव बायदिसिनाफ्राव सोरनिबा माबाफ्राव बारि बागानफ्राव खाहैबा बिदिनो मुलि सारो नालाय गांसो थैनायनि दा बेफोराव खासन हैफ्रांबा मोसौआ एसे गाज्रि जानो नागिरो थारमाने जेरोखोम हाग्रा रानलाङो बेबायदि मोसौआबो एसे रानलांनायनि सान्स थायो बेनिखायनो मोसौ दौस्लायनाय खानाय जायगाफोरखौबो खुब साबधान नायनांगौ आरो बबावबा मुलि सारनायाव बबावबा खाफ्रांगोन बेबायदि जायो आरो बिराद साबधान आरो मोसौआथ' बे फ्लास्टिक फ्लुस्टिकबो जायो फ्लास्टिकाव मा जुयो मा जुनानै गारदों मा लानानै गारदों दा बेफोरखौ गारनानै बबावबा मुलि जुनानै गारनाय फ्लास्टिकफोरखौ मोनजायोबा मोसौफ्रा बिदियावनो माबा खिला बायनोसै बिदिनो माबाला बायो आरो दा बेखायनो मोसौ आबोर खालामनायाबो जथ्न'नि सायावसो माने मोजां लाखिनांगौ मोजाङैनो फिसिनांगौ दै दौनाय खास्लायनानै होनाय बे रोखोमै थानांगौ आरो नङाब्लाथ' ओरैनो जै फुङाव दौस्लायबाय बेनो बे जायगायाव दोनोब्ला बे मोसौआ मोजां जाया हामलाङोसो नोङो दाबसे जायगायावनो दुल दुल जाबाय थागोन होनबा बहा मोनजालायखो बियो बेनिखायनो नायै नायै दोस्लायनाया मोजां आरो दा मोसौ फिसिनायाथ' बिदिनोखा

जथ्न'नि सायाव बोरमाफ्राबो बिदिनो सानदुं थावरिनो हाया बोरमायाबो माने सानदुं गोसाबाथाय साया नागिरो मोसौआबो बिदिनो साया नागिरो दैज्लां समावथ' बिराद सानदुं जाखायो नालाय बिदिनो सायख्लुमाव नायनानै खानानै दोननांगौ जाहैबाय दान्दिसे बिसोरबो एकदम सालाय गलाय थारो फेंफोना गलाय थारो सान्दुंनि थाखाय नैबे दा गोजां बोथोरावबा इसेबां नङा माने सानदुंखौ गिनाङा आरो सानदुङा नरमखा नालाय गोजां बोथोराव बोरमाफ्राबो बिदिनो सानदुंखौ सहायनो हाया बिदिनो सायख्लुम नांगौ नायै नायै दोस्लाय नांगौ आरो हगारथावथाव जायगाबा हगारदो ओमफ्राय हगारथावै जायगा गैयाबाथ' बे खानानै दोननांगौ जाहैयो मानो होनबा मालायनि आबाद बायदिसिना नस्थ' खालामहैयो बोरमायाथ' जानाय लोंनायाव बास बुस गैया जेखौ सौग्रावो बेखौनो जायो बोरमाफ्रा दा बेखायनो मालायनि बारिफ्राव थांबाय बायोबा बिराद दिग्दार आरो अमाफ्राबो बिदिनो अमायाथ' आरो रायखस जिनिससो जेसे होयो इसे जायो बिबो सानदुंखौ थावरिनो हाया सानदुं गोसाखौ साया नायनानै खानांगौ इसे हाब्रु जायगायावबो खानांगौ अमायाबो दुगैयो नालाय इसे हाब्रुबो खालामनानै दोननांगौ जायो अमाखौबो बेबायदिनो जायो आरो